हमरा जे छै से लेखक सभके बहुत प्रकारके लेखक सभसँ हमरा आग्रह अथी होइए जे हम हुनकर अनुसरण करै छियनि जेना विद्यापतिके कविता कहानीसभ पढ़ै छी हमरा बहुत नीक लागि रहल अछि हुनकर फॉलो करै छी बातकेँ